गेमींगेन वर्च्युअल रियलिटी यूज केल्ली ही गोष्ट म्हाका सारकी दिसता पूण थोड्या गोष्टीं थोड्या गेम्स खातीर अशे गेम्स लायक गेम्स लायक कार गेम्स आनी हितूर कार गेम आनी बायक गेम तसल्या गेमिंनी तूं अगर तूं जर वर्च्युअल रियलिटी यूज करता जाल्यार तुका ती एक फील दिता लायक ड्रायवींग एण्ड रायडींग अ बायक पूण तूं जर सीओडी नाल्या पबजी असल्या गेमींनी वर्च्युअल रियलिटीचें यूज करता जाल्यार ती एक डिफरंट वायब क्रियेट करता लायक टेरेरिजम ते बीन सपोट करता कशे दिसता सो म्हाका दिसता वर्च्यअल रियलिटी यूज करूंक जाय इन गेमीन पूण थोड्या गेम्स खातीर आनी सोगल्या गेम्स खातीर न्हू